उज्जैन जिले में रोजगार और आजीविका के मुख्य स्रोत निम्न हैं जैसे कृषि में उज्जैन जिले में कृषि मुख्य रूप में से वर्षा आधारित है गेहूँ चना सोयाबीन मक्का और बाजरा प्रमुख फसलें हैं किसान अपनी फसलों को बेचकर या पशुओं को चारा खिलाकर अपनी आजीविका कमाते हैं उपयोग क्षेत्र में उज्जैन जिले में उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत कम है कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में खा प्रसंस्करण कपड़ा और धातु कर्म शामिल हैं उद्योगों में रोजगार के अवसर सीमित हैं सेवा के क्षेत्र में उज्जैन जिले में सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन और सरकारी सेवाएँ प्रमुख सेवा क्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं स्वराज स्वरोजगार में उज्जैन जिले में स्वरोजगार भी एक महत्वपूर्ण रोजगार का स्रोत है लोग छोटे व्यवसायों जैसे कि किराना दुकाने कपड़े की दुकानों और रेस्टोरेंट चला कर अपनी आजीविका कमाते हैं सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं और निजी नौकरी को भी देते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सरकारी नौकरी की निजी नौकरी से अधिक प्राथमिकता दी जाती है सरकारी नौकरी को अधिक सुरक्षित और स्थाई माना जाता है निजी नौकरी में वेतन और लाभ कम हो हो सकते हैं बेरोजगारी में उज्जैन जिले में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है रोजगार के अवसरों की कमी कौशल का अभाव और शिक्षा प्रणाली की कमियाँ बेरोजगारी के मुख्य कारण बेरोजगारी के को देखते हुए मेरे सुझाव हैं कि उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना शिक्षा प्रणाली में सुधार करना स्वरोजगार को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना लघु उद्योगों का वित्तीय सहायता प्रदान करना उज्जैन जिला रोजगार कार्यालय जिला उज्जैन जिले में रोजगार और अजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा बेरोजगारी का समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है